दिक्खो जी साढ़े ग्रांऽ दा नांऽ ऐ संगोआल ते साढ़े संगोआल ग्रांऽ दै बिच्च गै

डाकखानै घर बास्तै असें बगुनै जेना पौंदा ऐ साढ़ा जेह्का डाकखाना बगुनै ते कोई बी साह्नू जेह्ड़ी मेल जां पोस्ट ऑफिस ते लैटर जां चिट्ठी आंदी ऐ ओह असें डाकिया जां ते इत्थे आए गा नीं ता असें उत्थें जाना पौंदा ऐ स्कूल दे बास्तै बी असें जेह्ड़ा मिडल स्कूल जेह्ड़ा साह्नू ओह्बी असें राजेंद्रपुरा ब्रगेडियर सिहं दे ग्रांऽ बगुनै जाना पौंदा ऐ पैह्लै ओह्दा बगुना नांऽ हा फिर राजेंद्र ब्रगेडियर सिहं ओह्दा ग्रांऽ दा नां पेईया चे ओह् साढ़े इत्थु दे बड़े बड्डे ग्रेट साह्ब होऐ न ते इस बास्तै असें उत्थें जाना मिडल स्कूल बी स्हानू उत्थें जाना पौंदा ऐ हसपिटल दी सुविधा स्हानू होर जेह्ड़ी स्हानू दूर तिन्न किलोमीटर स्हानू उत्थें राया जाना पौंदा ते जियां ऐसे ऐसे होर कोई कम्म काज़ ऐ डी सी दफ्तर साह्नू जिला इत्थुं दस पंदरां किलोमिटर उत्थें कम्म बास्तै जाना पौंदा ऐ ते जेह्ड़ा डिस्टक हसपिटल ऐ ओह्बी स्हानू दस किलोमिटर पंदरां किलोमिटर दूर जानै पौंदा ऐ तो इस बास्तै ग्रांऽ च जिन्ना बी स्हानू कोई बी जेह्ड़े बाह्रा दे कम्म नै ओह् स्हानू अपने ग्रांऽ कोला बाह्र गै जानै पौंदा ऐ पैह्लै ते ओह्दै कोला बी दूर दूर जानै पौंदा हून फिर बी थोह्ड़े ग्रांए च जेह्ड़े कम्म काज़ कुश जेह्ड़े कम्म काज़ होई जंदे नै बाकी जियां असें अपने माता बैष्णो देवी जानै पौंदा ओह् स्हानू अपने जम्मू जम्मू जिले कोला दूर दुऐ ऊधमपुर कटरा च जाना पौंदा उत्थे अस अपने माता रानी दे दर्शनें बास्तै जदें तिन्न म्हीने च कदें चार म्हीनें च जन्ने आं ते ओह् जेह्ड़ा साढ़ा बाह्र जाने दा इक उत्थे अस जन्ने आं अपने पूजा पाठ लेई दर्शनें अपने मन्नत मंगने बास्तै जन्ने आं ते मन्नत पूरी होंदी ऐ ओह्दै बाद अस उत्थें जन्ने आं जियां साढ़े सांबे च चीची माता दा मन्दर ऐ उत्थै बी अस मंगलबार होईया नवरात्रे जियां साढ़े साल्लै च दो बारी आई जंदे न ते अस ओह्दे च जम्मू दै बिच्च बाह्बे ओह्ली माता दे जन्ने आं सांबा च अस अपने चिची माता दा मन्दर जन्ने आं साढ़ै लाग्गै इध्दर टूरिस्ट दे लिहाज कन्नै अस अपने मानसर जन्ने आं मानसर जेह्ड़ा साढ़ी बड़ी बड्डी झील ऐ उत्थें साढ़े देव स्थान बी हैन लोकें दे जेह्ड़े अपने कोई दिन ध्याह्ड़ा होंदा ते उत्थें बच्चें दे मुन्नन होंदे न बड़ी खुशी कन्नै बैंड बाज़ा लेईयै बगैरा मुन्नन करने बास्तै जंदे न ओह्दै बाद घर आह्नियै धाम होंदी ऐ दावत होंदी ऐ जेह्दे च पूरे ग्रांऽ गी रोट्टी आक्खी जंदी ऐ ओह्दो बाद च जियां साढ़ा ऊधमपुर होईया ऊधमपुर बी लोग अस जन्ने रौह्ने आं जेह्ड़ा साढ़ा ओह्बी दूर साढ़ै कोला दूआ डिस्टक आई जंदा ऐ कठुआ आई जंदा ऐ ओह्दै बाद च ऊधमपुर च पतनीटॉप आई जंदा ऐ पतनीटॉप जेह्ड़ा ओह् बड़ा अच्छा टूरिस्ट सपॉट ऐ उत्थै घूमनै बास्तै इयां सर्दियें च लोक जेह्ड़ स्नोफाल होंदा ऐ बर्फ पौंदी ऐ ओह् दिक्खनै बास्तै जेह्ड़ा उत्थै बड़ा जादा लोकें दा रश होई जंदा ऐ ते देखो देखी च च जेह्ड़े ग्राएं दे लोग न ओह् बी दिक्खने बास्तै जेह्ड़ा बर्फ बास्तै दिक्खने जंदे नै बर्फ ते इयां साढ़ै कटरै बैष्णो देवी भवन बी पौंदी ऐ लेकिन उत्थे बड़े सारे घट्ट दिने च पर पतनीटॉप जेह्ड़ी जादा देर बर्फ रौंह्दी ऐ ते उत्थे जेह्ड़ा लोग जादा घूमन जंदे नै ते बच्चे बी जेह्ड़े घरै च ग्राएं च जिध्द करदे न के दिक्खो ओह् बी जादे न ते अस बी जन्ने आं दिक्खने सुनने इस बास्तै पतनीटॉप जेह्ड़ा बिच्च टूरिसिट दी तरफा जेह्ड़े बड़े जादा फंक्शन होंदे न उत्थे ऑरगनाईज़ करदे ओह्दी बजा कन्ने बी उत्थे इक जियां मेला लगदा ऐ ते ओह् उत्थे मेला जियां होंदा ऐ सनासर होईया पतनीटॉप होईया नत्थाटॉप होईया एह्दे च गर्मियें च ते सर्दियें च वोक दोनें मौसम च बड़ा जादा अस उत्थे घूमन जन्ने आं दिक्खने सुनने जन्ने आं ओह्दै बाद जियां साढ़ा बावा सिध्द गौरिया ऐ सोआंखै बावा सिध्द गौरिये दी जगा ऐ उत्थें बी सोक बड़ी ऐतबार बड़ी शरध्दा कन्नै लोक उत्थै जंदे नै साढ़ै इत्थे झिड़ी दा मेला लगदा ऐ बाबा जित्तो उत्थै झिड़ी दा मेला लगदा ऐ उत्थै बी साल्लै दै बिच्च लोक बड़ी जादा मन्नता अपनी मंगदे न ते पूरियां होंदियां ते लोक उत्थे जंदे न होर साढ़ै इत्त